ग्रामीण आओर शहरी क्षेत्रके खेलमे अन्तर बहुत प्रकार होइत छै ग्रामीण क्षेत्रमे उतना सुख सुविधा नहि होइत छै खेल आर आओर शहरी क्षेत्रमे बहुत सुविधा होइत छै खेलमे सुविधा जैसे स्टेडियम रहैत छै रोड होइत छै आरामसँ वहांँ स्टेडियम तक खेलै वाला सब पहुँच सकैत छै टाइमपे बच्चा सबके हर चीज मिलैत तिलै छै आओर ओ करैत भी छै मस्तीसँ खेलै कुदै छै जकरा कारण हर बॉल बैट पैड हर चीज मिल जाइत छै शहरी शहरी क्षेत्रमे आओर गाँवमे खेतमे खेलै लऽ पड़ैत छै आओर यहाँ हर जब पानि आ जाइत छै बरसातके टाइममे गाँव आरके बच्चा नहि खेल सकैत छै खेतमे पानि हो जाइत छै जकरामे खेलऽ नहि सकैत छै आओर शहरी क्षेत्रमे सालो भर गेम चलता रहैत छै स्टेडियम तऽ पानि तानी कऽ कोइ दिक्कत नहि होइत छै सब दिन चलैत छै खेल आओर गाँवमे खेतमे बच्चा कबड्डी खेलैत छै क्रिकेट खेलैत छै यही छोटा मोटा गेम खेलैत छै खोखो खेलैत छै लेकिन शहरमे शहरमे बॉलीबॉल बैडमिण्टन क्रिकेट बास्केटबाल हर तरहकेँ गेम खेललो जाइत छै शहर शहरी क्षेत्रमे इसलिए हर शहरी क्षेत्रमे हर तरहकेँ सुविधा मिलो जाइत छै आओर गाँवमे छै कि उतना सुविधा नहि मिलैत छै गाँव अरु बच्चा सबकेँ इसीलिए शहरी क्षेत्र बेटर होइत छै गाँवमे गाँव अरु तुलनामे कि गाँवमे उतना सुविधा नहि रहैत छै